ओ जोंनि जिल्लायाव थानाय माखासे फुजिनायनि थानसालिफोरा जाहैबाय बाथौ थानसालि ओमफ्राइ बाथौआनो अनेख साइसनि दङ बिबार बाथौ ब्रह्म बाथौ ओमफ्राइ गोबांहाय ओ दङ जेन'बा ओम सोरजिगिरि रुफामनि जयगुरु आमफ्राहाय ओ खोरोम जोंनि बर'फोराबो अनेखहाय धोरोमआव गोसारलानानै दङ आरो जायबाजाय खृष्टियान जायबाजाय ओ खृष्टियान आबो अनेख जादनि दङ केट'लिक ओमफ्राइ आर सि सि ओमफ्राइ लुथारेन बेफोर धोरोमजों गोसारनानै दंजोबो जोंनि बर'फोरा सोब धोरोमावनो जोंनि बर'फोरा दङ जोंनि बर'फोरा आरो जोंनि बर'फोरनि मेइन धोरोम होनोबा जोंनि बर'फोरा ओम बाथौखौनो बयबो लासिनो आरोखि बे बाथौआहाय बिबार बाथौ ओमफ्राय ब्रह्म बाथौ जायफोरा ब्रह्म बाथौ बियो आवाथि सावो आरो बिबार बाथौआहाय आर'ज गाबनानै फुल प्रसाद फुल जों फुजा होयो बिदिनो जों बर' हिसाबैथ' गोबां फोरबो फोरबो दङ जेरैहाय बैसागु दमासि आमथिसुवा जोङो धोरोमनि बेलायाव दुर्गा फुजा खौबो खुलुमो लोखि फुजा थाहैबाय बेनि उनावहाय जोङो देवोल बेफोरखौबो फालिनाय जायो जोङो बैसागु बैसागुखौनो बर'नि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो मानिनानै लायो बे बैसागुआवहाय जोङो बयबो बर'फोरा ओ बैसागुआव बोसोर गोदाननि बैसागनि बे बैसागुखौ बोसोर गोदाननि बैसागनि से थारिखआव फालिनाय जायो बांलानिबा जिब्रै इंराजिनिबा से गोलैयो बेखौहाय बयबो फालियो बेवहाय जोङो गोसो गोथारै दुगैयै लोबैयै हाजो गाखोहैनाय मोनसे बावखुंग्रिआव हाजो गाखोहैनाय मोनसे फेस्टिभेल बो जायो बे फोरबोआवहाय बयबो गाजा गोमजायै थांनानैहाय बे बैसागु फोरबोखौ गाखोहैनानै मोदाइ दाउदाइ दङना हाजोआव बेखौ जों खुलुमहोयो बेनि उनाव जोङो गामिआवहाय ओम मोनसे गोखा गोखै जानाइबो लायो बे गोखा गोखै जानायाव जोङो मैगं मैला उथायनानै बारियाव जा मोनो जोङो बेखौनो उथायनानै संनानै जायो बे गोखा गोखै खौनो सोरबाबा अमाजों संनानै जायो सोरबाबा नाजों सोरबाबा दाउजों बेयावहाय जेसेबां नाखि मैगं खौ होनो हायो बेयावहाय मोजांसिन जायो आरो बे गोखा गोखैआव बेबो जोंनि मोनसे धोरोमनि मोनसे नियम आरोखि बेबो बर' जाथिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आइ आफा मोनहा फालिबोनाय बे मोनसे गोखा गोखै जानायाबो जोबोद गोनांथार बेखौ जायोबोला देहायावहाय जानाइ बायदि बायला बेमार आजारफोरा खारो होननानै जों बर'फोरा फोथाइयो बेजों लोगोसे जोङो बैसागुखौबो बयबो बर' माहारियानो फालियो बैसागु होनबाथाय जोङो बयबो गामिआव बेदर आखाइ ओंखाम इसेबाबो जानानै जोङो रंजायो बे बैसागु बोथोराव जोङो दख'ना गोजा गसला गोजा आरो जोमग्रा गोजा गाननानै जोङो रंजानाय जायो जै जोंनि बे बर'फोरनि बैसागु बोथोर होनबाथाय जोंनि बर' आइजोफोरखौ सोरगोनिफ्राइ नामायनाय मोदाइजोफोर बायदि नुयो बयबो जाथिआनो जोंनि मोसानायखौ मोजां मोनो जों जै बर' जाथिआ बेबादि बैसागुआव मोसाबाय होनबाथाय बयबो नायाबानो थानो हाया बेजों लोगोसे जों आमथिसुवा फोरावबो आमथिसुवा फोरखौबो फालियो बे आमथिसुवाबाथाइ जोंनि बे गामिआवहाय ओ गेदेर प्रगराम लायो जेरैहाय बल खेला खाबादि खेला दुरुं बोलायनाय बायदि बायदि गथ'गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरखौ होनाय जायो बैसागु बे आमथिसुवायावहाय बल खेला होआबाथाय आमथिसुवा बायदिखौनो मोना बेनिखाइनो बे माबायावहाय आमथिसुवायाव बल खेलाखौ होथारो बेनि उनावहाय जोङो एसे एनै रंजायो बेनि उनाव एसे बेदर आखाइ एवनानै जायो बेजों लोगोसे जोंनि जेरैहाय माबा दमासि फोरबो फालिनाय जोंनि बे दमासि फोरबोआबो सानथामसोहालागैनो जायो जों बे दमासि फोरबोआव सौराइ फिथा लारु गासैखौबो जयै देनानै जयैनो गामिनि रानलायनानै जायो जोङो बे बैसागु दमासि खौबो मोजाङैनो मोजां फालियो बर' जाथिआ बे दमासिआव जोङो बेदर आखाइबो सिथाव लारुफोरजों लोगोसे एवनानै जायो बेनि उनावहाय जोङो गावजों गाव न'खर न'खर हाबलायलायनानै मान बे दमासिनि सानसे सिगां जोङो गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा मान होलायनाय मोनसे माबाबो बानायो बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ बर' जाथिआबो अनेख धोरोमआव थानाइ हिसाबलाय बिसोरबो खृष्टियान फोरा ओ खृष्टियान फोराहाय ओ टुवेन्टि फाइब नैजिबा डिसेम्बर आवहाय बिसोरबो गावसिनि खृष्टमास खौ फालियो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि बे गुबुन गुबुन धोरोम लानाय मानसिफोराबो बेबादिनो गाव गावनि धोरोमखौ गाव गावनि बोथोरावहाय फालियो ओ बेजों लोगोसेनो बेफोरबायदि ओ बैसागु फोरबोफोर खुंनायआबो गामिआवहाय गोबां समाजारि बिथिङाव हेफाजाब होयो मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि बैसागुफोर एबा दमासिफोर आमथिसुवाफोर खुंनायाव जोङो गावजों गाव अनलायनाय गेदेरखौ मान होलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' समाजनि नियमखान्थि आसारखान्थिफोरा जोबोरैनो मोजां जोंनि बर'हारिनि मानसि फोरा नोरोम आखुनि गेदेरखौ मान होलायनाय उन्दैखौ अननाय बेफोरबायदि हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजावहाय दङ दा जोङो बर'जाथि हिसाबै जोङो मोनसे गेदेरथार जाथि हिसाबै जोङो आरो ओ मोजां उन्दैफोरखौ दैदेनलांनायावबो बेफोरबायदि बिथिङा समाजारि बिथिङाव गोबां हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो थैबायलै